हमारे यहाँ जब जब चुनाव आता है तो चुनाव के लिए हम लोग को बहुत सामना करना पड़ता है बहुत मुश्किल झेलना पड़ता है और आते हैं वोट मांगने के लिए वोट दे दो बहन दे दो दीदी दे दो और भाई दे दो भी जाते हैं हम लोग अपना अच्छा मानके वोट दे देते हैं तो फिर जाते हैं जब जीत जाते हैं तो अरे भूल जाते हैं हम लोग को पहचानते ही नहीं हैं वोट मांगने के समय जाते हैं बोलते हैं कालोनी दूँगा आवास ओ बाथरूम शौचालय दूँगा अओर हैंडपाइप दूँगा दुनिया का बात बोलके जाते हैं ये दूँगा वो दूँगा और जब जीत जाते हैं तो हम लोग को भूल जाते हैं जब आप पहचानते ही नहीं हैं हम लोग के वोट लेने के समय सिर्फ़ पहचानते हैं उसके बाद नहीं पहचानते हैं